जे कोशी आबय छै ने बाढ़ि आबय छै तऽ नाव चलय छै नाव चलय छै तऽ ओ जे छै से नावपर से बच्चा सब आओर सयाना सब कूदिके हेलय छै नावपर से बीच कोनेमे आओर जे कोनो कोनो गड्ढा उड्ढा रहय छै यदि नाव बूढ़ भसि जाइ छै तऽ ओइमे जे छै से जँ नाव डूबि गेल तऽ कते डूबियो गेल कते डूबियो गेल कतेके पार करि लेलक कते नहियो पार करलक मछली बेसी ओइपर नावपर चढ़िके बेसी मारय छै जे की जे ओ मल्लाहके जाति जे छै ओइमे से हमरा अरके बाल बच्चा खूब हेलय छै पानिमे हमरा अरके घर मतलब छै पानिये गाँवमे पानि गाँवमे जादा पानि आबय छै जादा हमराके हेल कूद नहि छै से बड़ी बड़ी दूर तक बच्चा सब हेलके चलि जाइ छै पानिमे पानिमे बाढ़िके बारेमे बाढ़िके बारेमे हमरा अरके बहुत कूदलियै बहुत फानलियै अपना अपना कपाड़पर झोला झपटा बकरी माल घर द्वार त्यागिके छोड़िके मानिके हमरा अरके गड्ढेमे रहय छियै अभियो भी सब दिनसँ गड्ढेमे रहय छियै हेल कूदके बारेमे बढ़िआँसँ जानय छियै बढ़िआँसँ चलय छियै फिर भी बच्चा सब जे कोनो कोनो कहुना भए जाइ छै खदहा उदहामे भसि गेल बकरी भसि गेल माल जाल भसि गेल चलि गेल डूबि गेल एहन नहि छै ओसब नहि डूबय छै से नहि डूबियो जाइ छै मरियो जाइ छै चलियो जाइ छै हेलके पारो भए जाइ छै मछलिये पकड़ि लै छै नावपर से नावोपर से माछ मारय छै अइ पार से ओइ पार नावोपर बजार हटिया सब करय छै ओतना नहि हमरा फूराइ छै ओतना आवाजसँ बोलि सकबय ओतना जे छै से नावोवला नौबत नहि छै कोनो गाँवमे धार कोनमे चलय छै हल्का फुल्का भए गेलैये आओर सहयोग सरकारके करना चाही जतऽ जतऽ गड्ढा उड्ढा छै जतय टूटल भाँगल छै रोड सड़क पेरा ओइके सही करना चाही मुखिआ सरपञ्चके सहयोग करना चाही मुखिआ सरपञ्चके साथ देना चाही जैसे सहयोग नहि करय छै मुखिआ सरपञ्च किसानके पब्लिकके जनताके ककरो नहि करय छै अपने अपने घर द्वारके भरयमे लागल छै गड्ढामे जे छै पड़ल छै कोइ टेंसन नहि ओकरा छै तऽ बाल बच्चा डूबतय नहि बकरी खस्सी डूबतय नहि माल जाल डूबतय नहि पानि आबय छै बड़का बड़का हमराके बहुत पानि आबय छै मधेपुरा जिलामे कुमारखंड प्रखण्डमे पानिके कोनो कमी नहि रहय छै बहुत भीड़ भड़क्का बहुत दुखीसँ हमरा सबके जीयै छियै बहुत दुखीसँ बाल बच्चाके जीलाबय छियै बहुत दुखीसँ अइमे कोनो कमी नहि छै सरकार जब जे जेना राखतय ओना रहय पड़तय सरकार जेतना सहयोग करतय ओतना ओकर पब्लिक ठीक ठाकसँ रहतय नहि रहतय से नहि जते सरकार सहयोग करतय ओते सरकारके लिये खुश रहतय हमरा अरके बार बार बार बार बड़का सरकारके ऑर्डर चलि आबय छै एकरापर निगरानी रहय छियै हमरा अर हमरो अरके ने सरकार रहतय निगरानी खड्ढा खोदय पड़तय सब दिन धारेपर हमरा अरके बहैत रहबय सब दिना बहि जाइ छियै सब बेरा बहि जाइ छियै कए आबय छियै भरि साल अइ महीना बहि जाइ छियै केना हेतय तब अइ लिये सरकारके सहयोग करयके चाही सरकारके हम्मे अधीनमे छियै सरकारके अधीनमे रहबय सरकार देख रेख करतय तऽ हमराके अधीनमे रहबय अधीनमे छियै अभी तब बाल बच्चा तऽ बढ़िआँ हेलय कूदय छै रहय छै तऽ सरकारके देखियै अइ चीजके लिये निगरानी करयके चाही नदीमे हमरा अरके रहय छियै के कोनो कमी नहि छै कोनो कोनो टूटल छै रोड भाँगल छै ओइके सहयोग कर देना चाही ककरो कतेके घर नहि छै रहयके लिये उ घरके व्यवस्था करयके चाही हमरा सबके साँप रहय छै झोपड़ी पन्नी टाँगि टाँगिके माल जालके अपना ओइ सबके लिये सरकारके सहयोग करयके चाही सब सरकारके हमरा अरके तऽ मूर्ख छियै रास्ता थाकि गेलिये की कए सकबय सुखी नहि कखनो रहलियै दुखियेमे रहलिये हँ